स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीज़ तो अनुकूल वातावरण तथा जिस वातावरण या जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं वहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष होने चाहिए क्योंकि हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में हमारा पर्यावरण भी एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है हम स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए हमारे ग्रामीण स्तर पर डॉक्टर होते हैं वे डॉक्टर हमारी सहायता कर सकते है वे बहुत हद तक अपने सफलतम प्रयास करते हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम यह कर सकते हैं कि हम चौक पर जैसे गाँव में चौक होता है मुख्य वहाँ पर या फ़िर पूरे गाँव में लगभग दो तीन जगहों पर मेडिकल की व्यवस्था तथा डॉक्टरों के रुकने की जिसकी जिसके कारण वे दिनभर रुक सकें इस टाइम की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे लोगों को भी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सुविधा मिल सकती है और उसी से डॉक्टर का भी परिवार चल सकता है